جی ہمارے ہندوستان میں بہت سارے کھانے پکائے جاتے ہیں جیسے کہ بریانی زردہ قورمہ یہاں پہ بہت مشہور ہے اور آج کل تو ہم اپنے شادی بیاہ کے اندر بہت سے پکوان پکائے جاتے ہیں جیسے زردہ قورمہ بریانی کباب یہ سب جو جیسے کہ بڑے بڑے شہر جیسے ممبئی دلی کلکتہ لکھنؤ میں پائے جاتے ہیں لیکن آج کے دور میں ہمارے گاؤں کے بھی اندر یہ پکوان بہت سارے گاؤں میں مشہور ہو چکا ہے اور یہ جو جیسے کہ بریانی زردہ قورمہ یہاں گاؤں میں بھی اب مشہور ہونے لگا ہے یہاں تک کہ ہر ایک گھر کے اندر بھی یہ لوگ بنانا جان چکے ہیں اس لیے کہ یہ کھانے میں لذیذ ہوتا ہے اور لوگوں کو زیادہ پسند آتا ہے اسی وجہ سے جوان بوڑھے بچے سب کی پسند ہے یہاں تک کہ یہ جو ہے ہر چھوٹے قصبے سے لے کر بڑے بڑے شہر گاؤں تک یہ پھیلا ہوا ہے اور ہر انسان کو اس کا اس کا جو ہے پسند اس کو پسند آنے لگا ہے اس لیے یہ کھانا ہمارے ہندوستان میں آج کل بہت مشہور اور مقبول ہو گیا ہے